हिकु दफ़ो मां एमजॉन मां पंहिंजे हसबैंड जे लाइ शर्टूं घुरायूं हुन में शर्टूं ॾेखाइनि त इलाही सुठियूं पिया केर कपिड़ो बि सुठो आहे रीज़नेबल प्राइज़ बि आहे त मां ॿ शर्टूं बुक कयूं उन में जेके मां कल कलर सलेक्ट कयां ऐं घुरायां त उहे कलर बि डिफ्रेंट आहियां ॿियां आहियां ऐं कलर में बि कपिड़े में बि ज़्यादाइ सुठो उहो कुझु कोन हुओ ऐं कपिड़े में काथे काथे डिफेक्ट हुओ कपिड़ो हेॾो बेकारु हुओ की हुन खां पोइ असांखे कुझु ऑनलाइन कराइण जो मन ई न पियो करे इन ई कंपनी में त ऑनलाइन कंपनी में घुराइण में इहे प्रॉब्लम थींदियूं आहिनि ईअं असां हिकु दफ़ो पहिले जींस घुराई हुअसीं त जींस जो कपिड़ो बि बेकारु हुओ और साइज़ बि ग़लति सलत मोकिलींदा आहिनि इहे जन त उन में असांखे सेटिसफैक्शन थिए ई नथो इन करे ऑनलाइन घुराइण में असांखे ॾाढी प्रॉब्लम थी थिए त ऑनलाइन घुराइण ई न खपे असांखे बिल्कुलु